लिट्ररेरी लिट्ररेरी करेक्टर्स दे बड़े सारे मिगी पता न जेह्ड़े कि साहित्य च जिन्दा जोगदान रेहा ऐ जियां मुंशी प्रेमचंद होइया रामधारी सिंह 'दिनकर' होइये कीर्ति चौधरी होई भारतेंदु हरीशचंद्र जी होए साढ़े राश्ट्र कवि भारतेंदु हरीशचंद्र पैह्लें में तुसेंगी कीर्ति चौधरी जेह्ड़ी साढ़ी बड़ी प्रमुक्ख लेखिका ऐ उंदी कविता सनानी आं टूटा हुआ पहिया ओह् अपनी कविता च गलांदियां न कि एह् रथ दा टूटा हुआ पहिया ऐ पर इसी तुस घट्ट निं समझेओ एह् बिल्कुल घट्ट निं ऐ यदि कुसै धर्म दे युद्ध च धर्म दी स्थापना आस्तै जेह्ड़ा युद्ध होया हा अगर अपनी आत्मरक्षा आस्तै इसी इस्तेमाल कीता जा ते एह् अच्छे मनुक्खें गी बचाई बी सकदा ऐ जियां जेल्लै अभिमन्यु चक्रव्यूह बिच कल्ला लड़ा दा हा ते कौरवें उस उप्पर हमला कीता ते उन्ने अपनी जान उस टुट्टे दे पहिये कन्नै जान बचाई ते टुट्टे हुऐ पहिये नै अभिमन्यू दी चर्चा कीती ते उन्ने अपनी जान टुट्टे पहिये कन्नै बचाई ते टुटे हुऐ पहिये नै अभिमन्यु दी रक्षा कीती उन्ने कौरवें कोला जेल्लै अभिमन्यु कल्ला हा ते चाचे ताये ओह्दे कोई बी ओह्दे अग्गें पिच्छें आले दोआले ऐ निं हे ते उस पहिये नै ओह्दी रक्षा कीती ते उस पहिये नै टुटा पहिया लड़ाई च कुसै बी चीज़ गी तुच्छ निं समझना चाहिदा कोई बी चीज़ कदें बेल्लै बी कम्म आई सकदी ऐ ते असें एह् जेह्ड़ा इक्क छोटा जेहा तिनका ऐ एह्बी अस पैरें थल्ले रौंदी ओड़ने आं जे ओह्बी साढ़ी अक्खी बिच पेई जाये असेंगी किन्ना कश्ट देग इस बास्तै असें असें कदें बी कुसै चीज़ गी कदें तुच्छ निं समझना चाहिदा क्योंकि एह् सारें कोला बड्डा समें ऐ ते समें गै राजा गी रंक बनांदा ते रंक गी राजा बनांदा समें दा कम्म ऐ उप्पर थल्ले रक्खना कुसै चीज़ै गी उप्पर करना ते कुसै चीज़ै गी थल्ले करना कुसै चीज़ै गी थल्लै करना ते कुसै चीज़ै गी उप्पर करना ते ते इंदी कविता इक्क होर ऐ कीर्ति चौधरी हुंदी जेह्ड़ी जेह्दा नांऽ ऐ सूखे पीले पत्तों ने कहा उस च गलांदियां न की सूखे पीले पत्ते ते उप्परा डिग्गे दे ते पतझड़ दे मौसम च गिग्गी पौंदे पत्ते ते ओह् जेल्लै नमें पतें आंदे ते ओह् पिच्छें रेही जंदे ते ओह् सुखे पीले पत्ते न आक्खदे न जेह्ड़े कि अस नमें पत्ते दा मुकाबला करचै ओह् करी निं सकदे इस च इस दे च कीर्ति चौधरी होर आक्खना चाहंदियां न कि जेह्ड़े सूखे पीले पत्तर न ओह् नमें पत्तरें दा मुकाबला निं करी सकदे यानी की जेह्ड़े मनुक्ख जीवन च पिच्छें रेही जंदे न जेह्ड़े समें दा पालन नेईं करदे समें दा सम्मान नेईं करदे ते ओह् पिच्छें रेही जंदे न होर अपनी गति खोई दिंदे न अपनी गति जेल्लै खोई लैंदे न ते ओह् जिंदगी दी जात्तरा च जिंदगी दी बागडोर च पिच्छें रेही जंदे न फिर उंदा मुकाबला नेईं करी सकदे जेह्ड़े कि अग्गें अग्गें बढ़दे न इक्क उंदी कविता मिगी बड़ी अच्छी लग्गी की सूखे पीले पत्तों ने क्या कहा इक्क साढ़े राश्ट्र कवि न रामधारी सिंह 'दिनकर' होर भारतेंदु हरिशचंद्र एह् दमैं साढ़े राश्ट्रकवि होये न भारतेंदु हरिशचंद्र जी एह् रामधारी सिंह 'दिनकर' इक्क बारी केह् कीता इनें सारें जनें गोष्ठी कीती इक्क सम्मेलन कीता जेह्ड़ी कविता दा नांऽ ऐ कवि सम्मेलन सारे अपने अपने स्थानें उप्पर आह्नियै बेही गे ते इस संगोष्ठी च ओह्बी बैठी ते सारे कवि आइयै बैठे ते सब तू पैह्लें मीराबाई आक्खन लगी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोइ जा के सिर मोर मुकुट मेरा मुकट मेरा पति सोइ उन्ने आक्खेआ भई जिसदे सिर पर मोर मुकुट ऐ उऐ मेरा सखा उऐ मेरा मीत ऐ इस संसार च होर मेरा कोई निं ऐ जेह्ड़ा मेरा अपना पति ऐ ओह्बी मेरा अपना पति नेईं ऐ लेकिन उसी रामधारी सिंह दिनकर आक्खन लगे कि इस संसार च मेरा भाई मतलब दा बपार ऐ जग कुसै दा बी नेईं ऐ जिसदे कोल पैसा लोग उस कन्नै चली पौंदे लेकिन जिसदे कोल निं ऐ उसी उस कन्नै मतलब दा बपार ते रक्खदे ते अगर नेईं होऐ पैसा ते नेईं रक्खदे उनें आक्खेआ कि संसार कोई कुसै गी गरीब नेईं बनांदा ते ओह् आखदी मीराबाई की गिरधर गोपाल धीर बधांदे न पर कोई कुसै दा धीर निं बधांदा अपनी धीर आपूं बधाना पौंदी ऐ फिर इत्थें कबीर दास होर बैठे दे कबीर दास होर आक्खन लगे कि आजादी जेह्ड़ी ऐ एह् सारी कलह पेदी समाज च एह्दा कारण एह् ऐ लेकिन एह् ऐ की नारी शक्ति ऐ जेह्ड़ी भवानी होंदी ऐ जननी होंदी ऐ नारी ते इसदे बिना कोई चारा निं ऐ नारी बिन संसार ना देआ ते उस संगोष्ठी च एह् सारी चर्चा होंदी रेही उसदे बाद जियां में तुसेंगी पुच्छेआ लिट्ररेरी वर्डस केह् केह् ऐ थुआढ़े साहित्यकार तुस जानदे साहित्यकार दा जिकर करना चाह्न्नी आं मुंशी प्रेमचंद प्रेमचंद जी नेह् बड़े साहित्यकार रेह् न साढ़े भारत दे उंदा इक्क साहित्य ऐ गोदान गोदान बड़ा पढ़ेआ जंदा ऐ उंदी क्हानी में नौमीं दसमीं च पढ़ी ही जेह्दा नांऽ ऐ परदा परदा जेह्दे च दस्सेआ जंदा ऐ कि कुसै म्हल्लै च इक्क मकन होंदा ऐ ते उत्थें उंदे दरोआज़ै च परदा टंगे दा रौहंदा ऐ होर उंदियां जनानियां निं नज़र आंदियां ते मर्द जेह्ड़े न ओह् अंदर बाहर चलदे पर जनानियां बिल्कुल निं लभदियां ते लोग रहान होंदे उसी दिक्खी दिक्खियै कि एह् कीऽ निं आंदियां बाहर ते उस घर दा भामें केह् मतलब ऐ कि प्रेमचंद जी आक्खना चाहंदे न की जेह्ड़ियां जनानियां बिच रौहंदियां दरोआज़ै अंदर ते लक्कड़ हैनी बस इक परदा दरोआज़ै ई टंगे दा रौहंदा हा ते इक्क दिन केह् कीता कुसै नै परदा हटाई दित्ता की ओह् जेह्ड़ा परदा ऐ लोकें दी नज़र पेई इक्क जनानियें उप्पर ओह् छुप्पी गेइयां ओह् केंह् छुप्पियां कि जनानीं बेचारी इन्नी गरीब थी हियां ते इंया इत्थें गुरबत पेदी की इत्थें कुसै गी बी उप्पर धक्कनै आस्तै पूरे टल्ले निं हे पूरे पूरे कपड़े निं हे उंदे कोल ते फिर उनें केह् कीता ओह् बिल्कुल गै जनानियां जेह्ड़ियां ते ओह् जेह्ड़ियां छुप्पी दियां रौहंदियां उस परदे कन्नै यानी ओह् परदा सारी जरानियें दी लाज़ बचांदा हा ते प्रेमचंद जी इस आस्तै एह् आक्खना चांहदे न की जेह्ड़ा अस रुट्टी खन्ने आं होर तन ढक्कने आं अपने कपड़े कन्नै कि ओह् कपड़ा किन्ना जरूरी ऐ इस च जिकर कीते दा ऐ फिर उंदी इक्क क्हानी होर ऐ दो बीघा जमीन दौ बीघा जमीन च आक्खना चाहंदे न की इक्क भाई लालच च की मेरे कोल जमीन घट्ट ऐ ते में सारी जमीन नापी लैङ ते ओह् सबेरे कोला लेइयै शामीं धोड़ी दौड़दा रेहा दौड़दा रेहा दौड़दा रेहा ते उन्ने आक्खेआ कि राजा जी अज्ज में सारी जमीन नापी लैनी ऐ ते में शामीं तगर इत्थां शुरू करङ ते इत्थें तगर पुज्जङ ते ओह् अगले दिन सूरज चढ़ेआ ते उन्ने चलना शुरू कीता ते फिर डुब्बी बी गेआ ते ओह् इन्ना दौड़ेआ इन्ना दौड़ेआ की एंड धोड़ी ओह्दे साह् बी निकली गे ते प्राण बी उड्डी गै उसदे भी एह् जमीन दी लालसा खत्म निं होई इस बिच प्रेमचंद जी आक्खना चाहंदे न की बंदे ई किन्नी जमीन चाहिदी ऐ दौड़नै ई दौ बीघा जमीन चाहिदी ऐ ते इन्ना लालच जां लोभ ठीक निं ऐ मानव जाति आस्तै की के जिन्नी जरूरत ऐ तुस उन्ना रक्खो ते उन्नी भूमि रक्खो ते उन्ना अपने कोल चीज़ें दा बी संशय करो जादै संशय करने कन्नै जादा ढेर लानै कन्नै तुस उपयोग नेईं करगे ओह् बाद आह्ले लोग उपयोग करगे एह् मुंशी प्रेमचंद जी आक्खदे न फिर इक्क ते इक्क होर में अपनी दसमीं कक्षा बिच क्हानी पढ़ी ही धूप बत्ती जली उस धूप्प बत्ती जली च में पढ़ेआ हा की अस जेल्लै जियां आक्खेआ जंदा कि कुआं गै प्यासे कोल जंदा कुसै निक्के बंदे जां कुसै बड्डे बंदे कोला ज्ञान लैना होऐ ते तां निक्का बंदा गै जंदा ते इस आस्तै ते उस दा उदाहरण दिन्ने न जिसलै बत्ती जलाने ते उसगी बस उसी थोह्ड़ा जेहा उबड़ा करी लैने आं थोह्ड़ा झुकाई लैने आं ओह् झुकाने क्यों ऐं ते ओह् जल्दी जली जंदी ऐ इंया गै असें कुसै कोला ग्यान पाना होऐ ते तां झुकना चाहिदा जियां कि फलदार पेड़ झुके दा होंदा ऐ असें म्हेशा झुक्कियै रौह्ना चाहिदा क्योंकि पूरी उम्र इन्सान किश ना किश सिखदा गै ते जेकर अइच्छी तरह सिक्खना चाहंदा ते म्हेशां झुकना चाहिदा ऐ क्योंकि जेह्ड़ा सिद्धा अकड़ियै चलदा ओह् टुटी जंदा ऐ क्योंकि तुसें ते सुने दा होना कि जेह्ड़ा खाल्ली घड़ा होंदा ओह् जादै ठनकदा ऐ ते खाल्ली जेह्ड़ा भरे दा होऐ ओह् हिल्लदा निं ऐ ते जिस आदमीं च ज्ञान होऐ ओह् अपने भरोचै दा रौहंदा उसी कोई लोड़ निं अपने दी कुसै कोल दिखावा करने दी ते जेह्ड़ा खाल्ली होंदा ओह् दिखावा करदा ऐ ते जियां की ओह् सोचदा की थुआढ़े कोल जो होऐ ओह् में बंडना बैसे ते ज्ञान बंडने कन्नै गै आंदा पर इक्क दिखावा करना अपनी प्रशंसा आप करनी होऐ ओह्बी बड़ी ऐ उस क्हानी च असें एह्बी पढ़ेआ हा दीप बत्ती बुझी जली असें इक्क क्हानी होर पढ़ी ही निक्के होंदे